हम लोग किसान व्यक्ति हैं किसानी करते हैं हम लोगों को कृषि सरकार की तरफ से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं और उचित लाभ मिलते हैं जैसे हम लोग को प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से किसान भाइयों की सहयोग राशि की तरह से पर्याप्त किया जाता है प्राप्त किया जाता है जैसे कि हम लोगों को नहर का पानी निशुल्क सुविधा में उपलब्ध कराया गया है फ्री सेवा में बीज बोने के लिए हम लोग को ब्लाक स्तर से कम से कम निम्न रेट में वहाँ से खाद डी ए पी डी ए पी और धान जिसे बोलते हैं बीज पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है उचित रेट में सस्ते सस्ते मिल जाता हम लोगों को उसके बाद प्रक्रिया हम लोगों को उसको बोते हैं और फ्री पानी मिलता ही है फिर उसके बाद हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश होने से या फिर हम लोगों का जो क़ृषि एरिया है जमीन घर है जो वो गंगा जी के आसपास नदी तालाब जो हैं उनके चक्कर से कभी कभी बाढ़ के चक्कर से बाढ़ आ जाता है बाढ़ होने से मतलब हम लोग का खेत नष्ट होता है तो हम लोगों को सरकारी सुविधा ब्लाक स्तर से जांच आती है पालो द्वारा किसका कितना खेत नष्ट हुआ है उसके लिए मुआवजा का प्रक्रिया भी रखा जाता है तो हम लोग को मुआवजा का प्रक्रिया भी अच्छे अच्छे से मिल जाता है सरकारी सुविधा से ठीक ठाक रेट मिल जाता है यही चीज हम लोगों को सरकारी सुविधा मिलती है